جیسا کہ آپ نے میرے خاندان اور میرے دوستوں کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آم کو بتانا چاہتی ہوں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے خاندان کے بار بارے میں بتانا چاہوں گی میرے خاندان پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خاندان کافی اچھا اور شریف شریف خاندان ہے یعنی اچھا گھرانہ اچھے گھرانے کے لوگ ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرے خاندان کے سبھی لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے اور اور اوراُن کی سماج میں کافی عزت ہے اور اِس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں اور آپ نے میرے دوستوں کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے دوست جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں اُن کس صحبت مجھے کافی اچھی لگتی ہے اچھے ہیں اُن کے اندر کوئی بُری عادت نہیں ہے اور پڑھائی لکھائی پہ کافی دھیان دیتے ہیں اور ہر چیز میں میرا ساتھ دیتے ہیں چاہے مصیبت ہو یا پھر خوشی اور پریشانی ہر چیز میں میرا ساتھ دیتے ہیں میرے دوست کافی اچھے ہیں وہ لوگ